जय झूलेलाल छा हीअ लक्ष्मी थिएटर आहे अगरि हीअ लक्ष्मी थिएटर आहे त मां मुंहिंजे भाउरनि भेनरुनि सां गॾु हिकु सिंधी फ़िल्म ॾिसण जी प्रतिक्षा रखी हुई त हाणे उहो टाइम अची वियो आहे ऐं हुअ फ़िल्म तव्हांजी थिएटर में लॻी वई आहे कोमल कलियूं त कोमल कलियूं जेका फ़िल्म आहे तंहिं जो टाइम कहिड़ो कहिड़ो आहे तव्हां मूंखे थोरो ॿुधाईंदा त असां हिन आरतवार ते असां अची करे उते थिएटर में असांजे टाइम ते फ़िल्म ॾिसी सघूं तव्हां ॿुधाईंदा त तव्हांजी घणेई महिरबानी थींदी